जोङो नै दा कारतिक मासनिफ्राय जोङो लाइ मैगं लाफा मैगं जोङो फाननानै जायो सिमला बाजाराव मानि दा मैगं खमनालाय जोङो दसथाखा दामावनो फानो आरो लाफा लाइ मैगं एफोरखो दुनदियाफोरखो जोङो दा इयाव दसथाखानि फाननोसै ओमफ्राय देनां आरो माबायाव मागो दानाव मानि गोजां बोथोर गोजांनाया बारा जायोनालाय इयाव जोङो मैगंनि दामखौबो जोङो खमावनो फाननानै जानांगौ जानानै फैयो आरो बबेबा थायबा अबबा सय सात थाखाफ्रावनो फाननाय जायो आरो जोङो बिनिफ्राय गोजां बोथोरा खर जाबायनालाय मैगं गोथां जानाया खम जाहैयो आरो ओमफ्राय जोङो लाफा मैगं जोबखांनानै मानि जोङो नै दा मागोआव माइब्रा माइरं फानहैयो माइखो बायनानै माइब्रा माइरं फानो जों बेसे बेसे दाम हमनांगौ बेयाव जोङो सेरसेयाव फनसास थाखा खरि जों फानो आरो माइब्रा माइरंफोरखो मागोनि फिथा जानो बायसावोनालाय समाव जों दा माइरंखौनो हमलायबाय सिगांनिफ्रायनो जोङो मैगं गोथां हमोमोन ओमफाय दा जों माइरं हमो मागोआव मागोनि दिन थांब्ला माग फागुन फैयो बिदिनो अनेख मैगं लाङो मुदुमफुल मैगं थालिर बायदिसिना लाङो जोङो मुदुमफुल मैगंफोरखो सेरसेयाव दस थाखा बिस थाखा इदि फानो आरो जोङो बेफारनालाय अबबा दाम थांबाय अबबा खमाव फाननांबाय सिमलायाव जोङो दखान ज'यो आरो दखानाव जोङो बिनि ज'ना फानहैयो बेजोंनो आरो जोङो संख्रि बानलु लाबोनांबाय फिसाफोरनो लेखा बहि फावथेन बायना होनांबाय इजोंनो फोरोंबोयो आरो जों एसे एनै मैगं लांनायजोंनो बेबो आरो जोंना खाथि नङा बिसिबा गोजान जायो सिमला बाजाराबो जों इयावनो थांनानै फानहैनांगौ आरो मैगंखो सायखेलसोबाव आरो जोंना मैगं लांनायाबो उम मैगंफोरखो बुरजा लांनो हाब्लाथ' इसे बुरजायानो मोनोमोन ओमफ्राय माखासे जोंना खरसायावनो थांबोजोबो जोंहा आरो न'खराव जेबो गैयानालाय बेफारजोंनो जानाय मैगं थाइगं फाननानैनो जोङो जानायनालाय आरो जोङो इदिनो दाउ मासे मानै फियो फानहैयो दाउफोरखोबो लांफायो आरो जोङो अबावबा दाम खमावनो फाननाय जायो दाउफोराबो बोथोर लायो बोथोर दाउनि दामफोराबो सिजोनजों सिजोन अबावबा खमाव फानना फैनांगौ अबा बारायाव फाननांगौ बेजोंनो जोङो खुदियाफोरनो लेखा फावथेन बायनाया बेनो बेराद खरसा नांगौना फरायनायानि दिनावबो जों आरो न'खराव जेबो गैयानालाय इफोरखोनो फानलु फानला खालामनानैनो जों खरसाखौ दिहुननानै गथ' गथाय फोरोंबोनांगौ आरो इदिनो आरो संख्रि बानलु जानाय आरो लोमजाब्ला साजाब्ला जों माजों मा फाननानै राहा मोननो एफोरबायदि आरो जों दा ओमफाय इदिनो मासे मानै अमा लायो फानो अमाफोरखोबो ओमफाय आरो बोरमाफोर मासे मानै फियो बिदिनो फायखारिफोरनाव हरनोसै फायखारि फैब्ला फानहरनोसै बिजोंनो खरसा जानोसैलाय आरो जोंहाथ' माइ माइरं फानो उफाय गैयानालाय जों इदिनो दाउ अमा फिनानैब्लाबो जों खरसा खालाम नांसिगोन आरो उफाय गैयाना जोंनि गैयैफोरा जोंहा आरो न'खरफोरावबो जोंहा फिसा फिसौआबो रावबो साख्रि बाख्रिबो गैयानालाय इदिनो जोङो बेफार खालामनानैनो जायो आरो उफाय गैयानालाय

दैज्लां दैज्लांफोरावबो इदिनो माइ गायनो खामला खुमला थाङो जोङो न'आवबोथ' जोंहा हाया इसि बुरजा गैखायानालाय ओरैनो इसे इसे इखो गायखांब्लाथाय जोङो मालायनाव खामला खुमला गायनोबो थाङो जोङो खरसा जानोसै एख' उफायथ' गैखायानालाय जोंफ्रा

थांलाय फैलाय जोंहा लामायानो बिराद गोजान जायो दखानफोराव थांनायावबो बेफार खालामनायावबो उफाय गैयाना ए दैज्लां दैज्लां बोथोराव मा मैगं फाननांगौ जोङो थालिर मुदुफुल नारें बायदिसिना जों लांनानै फानहैयो गुरगुर गारगार सायखेलाव थिखांनानै ओमफायहाय जोबाखै